जोङो हाबाफोराव रंजानायजों लोगोसे जानाय लोंनाय जोंहा जुगु थायो जोङो हौवा गोदान हिनजाव गोदान लाबोनाय समाव न'खरफ्राव गोबारैनो रंजानाय जायो मोसानाय जायो बेफोर धोरोमखौ लानानै ख्रिस्टियान आरो हिन्दुखौ लानानै रोखोम रोखोम थायो जोंनि ख्रिस्टियान धोरोमाव रंजाब्लाबो फेनाय गैया आर बे रंजानायाव न'खरनिजों लोगोसे गामियारि साफ्रोमबो गोसोआव गुदुं गोसो गोनांफ्रा गाहामैनो रंजायो आरो भावथिनाफोर गुसुं गुसुं दिन्थियो आरो सल' गोनां गोरोंफ्रा सल'फोरखौ मोजाङै फोरमायनानै खोन्थानानै होयो गोबाव समाव जोङो नुबोदों हाबा हुखा जोबनायनि उनाव मोनाबिलियाव जाखां लोंखां कमिक्सफोरखौबो दिन्थिनाय जोङो नुबोदों आथिखालाव जोङो बेफोरखौ नुआ दामनाय देनायनि गेजेरजों मोसानायखौ जोङो नुयो सिनेमाफोरनि मोसानायखौ जोङो नुयो नाथाय जोङो जोंनि बेलायाव बेफोरखौ जोङो खालामामोन जोङो बे भावथिनाफोरनि गेजेरजों जोङो रंजायोमोन दाना हिन्दुफोरनि गेजेराव गोबां रंजानाय दङ बिथांमोनहाबो रंजायो मोजाङैनो रंजायो आर बिसिनि रंजानायाव मोसानाया दङ आर बिथांमोनहा दामनाय देनायजों लोंनायजों गोसोफोरखौ गुदुं खालामनानै मोसायो जोङो नुबोनाय दङ दा जोंनि गामिफ्राव मोसानाया दङ नाथाय गोदोनि बायदि गैलिया जोङो हासथायो जेन' गोदोनि बायदि भावथिना दिन्थिनायफोरखौ लाबोफिनो आरो जोंनि गेजेराव रोंनायखौ जोङो सल'नि गेजेरजों फोरमायनो हायो बेफोरखौ मावलाङोब्ला जोबोद जोङो गोजोनगोन